जेह्ड़े खेल न ओह ग्राइयें लोकें दी जिंदगी च किन्ने म्हत्तवपूर्ण मते गै ज्यादा म्हत्तवपूर्ण जियां पिछले कुऐचनै च असें गल्ल कीती कि खेलां केह् रोल प्ले जन करदे ओह् ते ओह् साढ़ै जिंदगी च इन्ने ज्यादा म्हत्तवपूर्ण असें कोई बी कम्म कुछ बी कम्म करना होऐ ओह्दे कन्नै ते साढ़ा शरीर तंदरुस्त रौंह्दा गै ऐ पर खेल जेह्ड़ी जेह्के खेल न ओह् नौजबान बच्चे गी जां नौजबान जेह्ड़ी पीढ़ी औने आह्ली ऐ उसी इक जीना जीने दा ढंग तरीका सखाई ओड़दी जेह्ड़ा अनुशासन ऐ ओह् कदें बी बिगड़ी नी सकदा अगर जेह्ड़ा इंसान खेल कन्नै जुड़े दा ओह् अनुशासन कन्नै बज्झे दा रौह्न्दा अनुशासन कशा ओह् कदें बी बक्खरा नी होई सकदा खेलां जेह्ड़ा जेह्ड़ी पैह्ली म्हत्तवपूर्ण जेह्ड़ी गल्ल एह् ऐ के इक ते अनुशासन कन्नै बज्झा रौंह्दा तंदरुस्त रौंह्दा ते जेह्ड़िया मत्तियां सारियां बमारियां ऐसियां न जेह्कियां इ'यां लग्गी दियां लोकें गी अगर ओह् खेल कन्नै जुड़े दे कि लगदा ऐ कि मिकी नी लगदा ऐ कि उनें ओह् मतिया सरियां होङन बमारियां क्योंकि उंदे हा मता सारा बचाब होई जंदा खेल खेलां साढ़ी जिंदगी च बड़ी बड्डी म्हत्ताबता ऐ खेल नेईं होन खेल कोई बी ऐ चाहे कोई योगा गै ऐ जां कोई बी योग योग करदा ऐ जां कुछ बी करदा ऐ एह् ते इक बक्खरी गल्ल ऐ एह्दे कन्नै तंदरुस्त रौंह्दा पर जेह्की खेलने लेई होन जियां जागत बैट बाल गै खेलदे जां चिड़ी छिक्का होई गेआ जां लग्ग लग्ग जियां कबड्डी गै होई एहदी बजह् कन्नै इक ते बच्चे अपनी पनशान गी उसी लब्भी जंदी बझोई जंदी जे आ'ऊं किस दिशा गी जाह्गा ते इनें खेलां न जेह्ड़ी भारत च मते मते सारे जेह्ड़े खलाड़ी न ते ओह् मते सारे ग्रांऽ चा गै निकले तां अस उत्थुआं गै लाई सकने के ग्रांऽ दे लोकें आस्तै किन्नी फायदेमंद ऐ जियां नीरज चोपड़ा ग्रांऽ दा गै ऐ ओह् देसी बंदा गै ऐ ते ओह् उस भारत गी ओलिंपिक जताया